زراعت کے بارے میں آنے والی نسل جو ہے بہت ہی زیادہ اس سے ہٹتی جا رہی ہے اور بالکل بھی اس پر دھیان نہیں دے رہی ہے جب کہ اس پر ضرورت ہے کیوں کہ اگر آنے والے وقت میں زراعت پر کام نہیں ہوگا تو آنے والی نسل جو ہوگی وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جائے گی فاسٹ فوڈ اور دیگر مشینی کھانوں کا جو استعمال کرتے ہیں ہیں آج کے ہی زمانے کے لوگ انہیں ہی نہ جانے کس قسم کے امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آنے والی دور آنے والی نسل جو ہے اگر زراعت سے لگاؤ نہیں رکھے گی تو مستقبل میں اسے انگنت انگنت جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا نہ جانے کون کون سی برائیاں جو اب تک وجود میں نہیں آئی ہیں جن کو دیکھا نہیں گیا ہے وہ بھی سامنے آنے لگیں گی رونما ہوں گی اور جن کا ابھی تک لوگوں نے مشاہدہ تک نہیں کیا ہے ایسی ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں گی زراعت کے بارے میں اگر دیکھا تو لوگوں کا حال بہت ہی برا ہوتا جا رہا ہے زراعت کو لوگ ایک طرح سے اپنے اوپر پریشانی سمجھنے لگے ہیں جب کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کو زراعت پر توجہ دینی چاہیے تھی زراعت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا گھر چلتا ہے لوگوں کا پیٹ اچھے طریقے سے اور صحیح ڈھنگ سے بھرا جاتا ہے